सीरियलमे अच्छा लगै छै साथ निभाना साथिया उसमे ओहिमे गोपी बहू रहै छै आओर नागिन फिलिम फिलिम भी अच्छा लगै छै फिलिममे भोजपुरी फिलिम भी अच्छा लगै छै ओहिमे अथी पवन सिंहके फिलिम बहुत अच्छा लागै छै आओर खेसारी लालके बहुत अच्छा लगै छै हिन्दी फिलिममे भी अच्छा लगै छै जे अभी लगि रहल हइ हॉलमे गदर टू ओ भी बहुत अच्छा लगै छै लोकसब देखै गेलै हँ तऽ बहुत अच्छा रहलै हँ उत्तर भी चलैत रहलै हँ हिन्दी फिलिममे कि गदर टू लगल रहलै फर्स्ट लगल रहलैए आब टू लगल हइ से बहुत भीड़ अर रहैए हम भोजपुरी फिलिममे खेसारी लाल भी अच्छा रहै हइ आओर चिन्टू पाण्डे भी अच्छा लगै छै ओकर फिलिम देखैसँ आनै छै अभी ओतना अच्छा हइ मनोज तिवारी पुराना हीरो हइ ओकरो भी अच्छा लगै छै आओर हिन्दी फिलिममे सन्नी देवल भी अच्छा लगै छै साथ निभाना साथिया गोपी बहू ओहिमे राधिका ओकर बहिन रहलै ओ भी अच्छा लगै छै बहुत नीक लगै छै ओ साथ निभाना साथिया पवन सिंह बहुत अच्छा नीक बहुत अच्छा हीरो ओकर गाना बहुत अच्छा हइ आओर खेसारी लालके भी हइ गाना बहुत अच्छा हइ फिलिम भी बहुत अच्छा अच्छा निकालै छै चिन्टू पाण्डेके भी अच्छा लगै छै ओकर फिलिम सबगोटा देखै छै अहाँसब भी देखते हेबै